हैल्लो हैल्लो नमस्ते डाक्टर जी हां जी मेरै ना सिर दर्द होआ दी ऐ मेरा सिर बड़ा घूमा दा ऐ चक्कर अवा दा मिगी एह् होइया कोई दो तिन्न दिन दा हां जी अच्छा कुद्धर मैड़म जी तुंदा क्लिनिक ठीक ऐ किन्ने बज़े चार बज़े आई जाह्गे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैम